आसामाव गोबां जायगा दं दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय जायगा जेरै मानास नेसनेल पार्क ओमफाय काजिरङा बाहाय बेफोरबायदि जायगा दं आरो ति गार्देन आसामाव बुहुद गिदिर गिदिर ति गार्देन दं बहद मोजां मोजां दा जों दस्रा जायगायावहाय बेरायहैस्लायस्लाय दा जोंनि आसामावनो गोबां समायना समायना जायगा दङ बिथांमोनखौ आं बेफोरखौ बेरायहैजानानै गोसो खौ माने मा रंजानायनि खाबु मोनहोगोन आरो बिथांमोनखौहाय जेरै आङो गाव हारसिं एक्सप्लर खालामखांबाय मानास नेसनेल पार्क दा बुहुद समायना बाहाय एनिमेल्सफोर रायन' रायन' नुगोन ओमफ्राय हाग्रानि अमा नुगोन नोंथांआ मैदेर नुगोन दा बेफोरबायदिखौथ' जों नुलायलायो दा जोंनि मानास नेसनेल पार्का नेसनेल मा जुग्राफि सेनेलावबो फैबावोसो मालाय बाहेरनि मानसिफोरासो थां फैनानै बेहाय भिदिअ बानायफैयो बिसोरसो एक्सुवेल खालामो जा आं लुबैयो आसामनि दावबायारिफोरखौनो आरो जोंनि जायगाखौ जोंनि जायगाखौनो बेरायनानै बेफोरखौ इन्जय खालामहैयो आरो नोंथांआ दं काजिरङा नेसनेल पार्क बेबो गोबां गोमोथाव गोबां समायना ओरै कार्बि आंलं कार्बि आंलंआवहाय वातारफल्स दं बेफोरखौहाय नोंथांमोना बुहुद गोजोनगोन नुनानै आरो फैयै फैयै फैनानै अदालगुरियावहाय इसिबां गिदिर ति गार्देन दं जोबोद समायना आरो नोंथांआ क'क्राझार दिसत्रिकावबो गोबां जायगा बेरायनानै गोसोखौ गोजोन होनाय लाफैनो हागोन जेरैखि नों धिर बिल दं नोंथांआ बे मोनसे पिकनिक स्पत एन्द दिप्लाय बिल बेबो मोनसे पिकनिक स्पत ओमफ्राय हरैथिं जाय नोंथांआ थांनो हागोन सरलपारा बे भुटाननिफ्राय फैनाय दै बेहाय नोंथांआ सामार सिजोनावहाय दुगैनानै बा सुइमिं रोंगौबा सुइमिं खालामहैनानै इन्जय लानो हागोन आरो आरो सबसे बेस्त प्लेस खाथियावनो दङ मेघालया बेहाय वातारफल्स ओम्फाय नायहैनो हागोन आरो आसाम स्तेताव थ' जु दं आरो स्तेत जु स्तेत मिउजियाम गोदोनि आसामावहाय मा मा मोनोमोन बा मा मा दंमोन बेफोरखौ नोंथांआ गहाटीयाव थांबा नुहैगोन ओम्फाय ओरैनो गहाटीयाव थांबा नोंथांआ जेरैखि रपवे दं बेहाय थांनानैबो गावखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन आरो आंनि साजेसनाव आरो दिनैसिम आं मा मा एक्सप्लर खालामखो आङो आंनि गावनि माबायाव आरो एक्सपिरियेन्साव बुंदों आरो आं बेरायखांबाय बेफोर जायगायावहाय आसामावनो गोबां समायना जायगा जोंनि आसामावहाय ति गार्देन दं डिब्रुगरथिं जा गिदिर आं एक्सुवेलि नामफोरखौ एथ' गोसोआव गैला किन्तु बहुद समायना नायनो मोजां नोंथांमोनाबो भिजित खालामबा मोजां मोनगोन फरेस्त दं आरो खाथियावनो भुटानबो दं जोंनि आसामा बहुद समायना